میں نے ایک ٹی وی خریدی اور وہ جو ہے اس میں اس میں کچھ پرابلم ہوگئی ویسے تو میں زیادہ ٹی وی کو یوز نہیں کرتا میں اس کا مخالف ہوں کیونکہ ٹی وی کے نقصانات ہوتے ہیں کیونکہ اس میں جو ہے گندی پکچر کا دیکھنا اور روشنی اپنے آنکھ کو خراب کرنا وغیرہ وغیرہ یہ ساری دکتیں بیک وقت آتی ہیں ٹی وی کے ذریعے سے کیونکہ جو روشنی اس کے ذریعے سے آنکھوں پر پڑتی ہے تو آنکھیں اس کی وجہ سے جو ہے خراب ہوتی ہیں اور چشمے کی ضرورت پڑتی ہے اس وجہ سے ٹی وی کی ٹی وی کے بہت سارے نقصانات ہیں